भारतके जे बच्चा सब पढ़य लिखय रहय तऽ नोकरी होइ जाइ रहय आब भारतमे नोकरी नहि होइ छै तऽ अइके चलते बालबच्चा क्रिकेट खेललक कुछो खेललक किछु करिके समय बितयलक जिनगीके बितयलक जे की करबय जे की करिके आगे बढ़बय केना होबय केना करबय तब इएहके चलते कोइ परदेश चलि गेल कोइ इधर चलि गेल उधर चलि गेल खेतीबाड़ीमे कयलक तब केनाहुओके जिनगीके बिताबय लए पड़इ हइ आओर बच्चा सब आब पढ़ाइ लिखाइमे नौकरी होइ नहि हइ कते पढ़ि पढ़ि पढ़य हइ पढ़ि लिखिके आओर इए बीए कए लै हइ ओकरबाद नोकरियो तभी भी नहि होइ हइ तब ओइ दुआरे अपन क्रिकेट आर खेल कए अथी करि कए चलाबय हइ केनाहुओ कए परदेश चलि जाइ हइ कहुँ चलि जाइ हइ कहुँ चलि जाइ हइ अपन केनाहु केनाहु कए जिनगीके पालन करय हइ बचाबय हइ बचयलाके बाद अपना जिनगीके बनाबय हइ दु पैसा बचत केलक पइढ़ लिख कए अपन पैर नोकरी तऽ होबे नै करय हय आब की काएल जेतय तऽ इहए सबके चलते फेर बाहर भीतर चलि जाइ हइ बच्चा सब तऽ छोटा छोटा बच्चे रहय छै तब की करतय समयके बिताबय हइ पढ़ि लिखिके पढ़ि लिखि लेलकै नोकरी नहि होइ छौ फल्लाँ नहि होइ छौ चिल्लाँ नहि होइ छौ ओनाही नहि होइ छौ